ہیلو عمران مندی جی آپ منیجر صاحب ہے جی منیجر صاحب مجھے در اصل یہ چیک کرنا تھا کہ میں نے آپ کو آرڈر دیا تھا کچھ پکوان کے لئے تو وہ تیار ہو چکی ہے جی آپ اچھا اچھا آپ کو پکوان کی فہرست بتاؤں کیا میں ٹھیک ہے آپ کو ایک مندی کہا تھا میں نے جو ایک ہنڈی کے لئے کہا تھا پچیس لوگ کے لئے چاہئے تھا وہ اور ایک جو ہے سو تیس لوگ کے لئے مٹن مندی چاہیے تھا جو اورر اس کے ساتھ میں نے آپ کو خربانی کی مٹی کے لئے بھی کہا تھا تو آرڈر آرڈر لے لیجئے اور ایک دفعہ آپ چیک بھی کر لیجئے چیک کر لیا اچھا ٹھیک ہے آپ نے چیک کر لیا آڈر تو میں نے اس میں آپ کو ہاف رقم بھی ادا ادا کی ہے ہاف پیمنٹ بھی میں نے آپ کو اس میں دیا ہے تو دیکھ لیجئے آپ کو ڈلیوری گھر پر ہو جانے کے بعد باقی کی رقم ادائیگی کی جائے گی میں نے صرف اس لئے کال کیا تھا کہ میرے گھر پر شام میں سات بجے کے بعد مہمان آنا شروع ہو جائیں گے تو مناسب رہے گا اگر مہمان آنے سے پہلے گھر پر ڈلیوری ہو جائے اگر اس کے سات بجے کے بعد اگر ڈلیوری ہوئی تو غیرمناسب ہو جائے گا اگر بہتر ہوگا چھ سے ساڑھے چھ اور ساڑھے چھ سے پہلے ہمارے گھر پر ڈلیوری ہو جائے گی تو بہتر رہے گا ٹھیک ہے آپ پکوان کتنی دیر تک کریں گے سو آپ کوشش کرے سات بجے سے پہلے ہی ہمارے گھر پر ڈلیوری ہو جانا چاہیے تو بہتر رہے گا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی شکریہ شکریہ